ओके आमगेली आमगे तिंगा क्रिस्तांव चड आसाय आनी थोडीं मागीर हिंदू आनी एक तीन चार घरां मुस्लिमांगेर आसाय सो आमी करता आसा कितें लायक सायबिणी फेस्त बीन आसलें न्हू तीं आमगे घोराको येताय आनी मोस्टली आमगे कोपलाको फेस्त बीन जाता तेन्ना तेन्नाय ती आमगे नोयेनां येताय पांय पडटाय आनी तेन्ना मागीर कितें प्रोग्राम बी आसल्यार तितू हेंक करताय आनी सायबिणी ओम घेवपा बीन येताय तेन्ना वाती आनी नाजाल्यार तेंगे तेल बीन कितें दितायत आनी आनी मागीर आमी हिंदुवगेर कितें आसता लायक दिवाळी गणपती तेन्ना बीन आमी वयताय चांदरां बीन आस तेन्ना सो गणपती आसतन्ना आमी एकमेकागे विजीट कोरपा वयताय तेन्ना आमी तेंगे जेवण कितें म्हणटाय तें डेकोरेशन सो तें चोयताय आनी मागीर तें आमकां वाडटाय वाडट अगोच आमी तें जेयताय तेन्ना ते आमकां कितें स्वीट्स कितें दिताय लायक मोदक नाजाल्या नेवऱ्यो आनी कितें खावपा दिताय सो आमी तें हें करत्ताय आनी मुस्लिमांगेर देखून आमी इदा वोयताय तेन्ना बिरयणी खीर तीं खाता ते दिताय आनी मागीर आमी एन्जॉय करत्ताय आनी मोस्ट ऑफ ऑल आमगे जात्रा जाता जात्रा जात्रे आमी वयताय तींग तेंगे लायक तियात्रा भाशेन तेंगे कितें आसता नाटक नाटक आसता तेन्ना आमी ताका चोपा वोयताय चोवपा वोयत व ते एन्जॉय कोत्ताय लायक सगलीं मागीर फेरे भोंवताय फेर भोंवन मागीर कितें घेताय कितें बदीस्त जाल्यार घेताय आनी तेंगे मोस्ट ऑफ ऑल मिन्स काडी बोड्यो तेंगेले आनी लाडूस तें चड बर लागता आनी तेंगे आनी मागी एन्जॉय कोत्ताय आनी आनी येताय आनी मोस्ट ऑफ ऑल म्हळ्या क्रिस्तांवां गेलें फेमस हें म्हळ्यार लायक फेस्टीवल सोजावां सोजावां तीं येताय लायक पार्ट घेताय आनी चोयताय कितकोन करत्ताय एन्जॉय कोत्ताय तीं आनी मागीर तेंगे सेपरेटली एक लायक दुसरी रिलीजना देखून आमगे टोर्नामेंट आसता तितू ती पार्ट घेताय कंपिटिशन जाता लायक वेरियस रंगोली कंपिटिशन रंगोली कंपिटिशन मेहंदी कंम्पिटिशन आनी डिफरंट टायप्स ऑफ स्विट्स तशें करून देखून तेंगे कंम्पिटिशन दवरलो आसता सो तितूकू ती पार्ट घेताय आनी आनी फुटबॉल टॉर्नामेंट आसतात न्यू इयररा स्पोर्ट्स देखून आसता तितूकूच ती पार्ट घेताय आनी कंपटीशन कंपिटिशन्सूय जाताय तितू सो मोटरसायकल देन टग ऑफ वॉर आनी आनी पासींग द पार्सल आनी मिठा खेळ तो म्हूण तो पयलींचो तो देखून आमी आजून देखून लायव दवरलो आसा सगलें रिलीजनांनी आनी रिंगान देखून हेटाय आनी मडकी फोडटाय आनी सगळ्यां मदीं एकवट आसता आमचो